हालो हा नुस्तें आसा आसा किदें जाय तुका सुंगटां आसा इसवण आसा ताल्ले आसा मुरदोश्यो आसा कियें जाय ताल्ले दोनशी रुपयाचो वांटो आ आसा दोन किलो आसा हय हय

हय हय एक किलो येंह ना गो कांय ना आतां ताज्जें नुस्तें सुंगटां तीं एब फडफडटा सारकें हय हय हय हय ताज्जें नुस्तें तुका जाय तें सामकें फ्रॅश सारकें नुस्तें सुंगटां जाल्या येंह ना ना परवाडना परवाडना गो तें आतां पॅट्रॉलाक बी चड लाग इसवण आसा आसा हय हय इसवण सश्शे रुपया किलो हय हय आसा आतां तुका जाय जाल्या पीस मारून दिता न्हू तुका डायरेक सा सात्ते बारीक तुका सारके तुका जाय तशे पीस मारून दिता सुंगटां सुंगटां कशीं घालूं सुंगटां कशीं घालूं बरें बरें बरें शंबरांक दवरता तर तुका किलो इसवण म्हणटालें नू तूं दोन किलो पुरो ओके ओ बरें बरें बरें सारक्को वो बारीक मारता इसवण आसा बांगडो आसा बांगडो आसा बांगडे शंबराक पांच आयें तुका चावडेर ते बारकेले मेळटले बांगडे म्हाजे मोटेले सारके आनी येक ये हय येक खाल्यार पोट भरतलें

ऑ बरें तुका तुका म्हण तुका म्हण रॅगुलर कश्टमर म्हण दोन उडयता तूं भिनाका नाका पावयता मुगो खंय तुगेलें एड्रॅस तो सांग म्हाका वॉस्सप केल्यार पुरो हांव पावयता तेजे ओके ओके ओके बरें बरें